यदि कोइ हमरा आरके छै कि केओ बच्चालोग यदि जाइत छेै टहले ले या ईस्वी नह नहरके किनारे जाइत छै टहले लए तऽ हमरा आरके ई सलाह छै कि पहले कमे कम पानिमे जाकर तैरते आओर पहले नहावैके प्रैक्टिस करतेै आधा एक घण्टा डेली जेतय फिर ठीक भए जेतए फिर एक दू महीनामे फेर ओतऽके बाद फिर ओ फिर छलाङ्ग मारतै ऊपरसँ फिर करतेै हमरा आरके ई सलाह छै कि धीरे धीरे ओ कोइ चीज करतेै शुरुआत करतेै धीरे धीरे तऽ एकाएक केओ सीख नहि जाए छेै जैसे हमरा आरके सिखलिऐ कि एक दू महीना सालभर लागलेै सीखयमे ओहिनाओ बच्चा आरके होइ सकैत छै जे होनहार छै ओकरा एक साल लागय दू साल लागय या छओ महीना लागय ओ सीख जेतए हमर सलाह ई भेलै कि पहले कमे कम पानिमे जेतए टहलतेै बुलतेै फिर खेलतेै कूदतेै ओ अकेले नहि केओ केओ ओकर साथ रहतेै जे ओकरा ट्रेन्ड करतेै आ सलाह देतेै कि तोंँ एना नहि कर ओना कर फिर अपनमे ई रहतेै खुश रहतेै फिर सलाह हेतेै फिर ठीक भए जेतए फिर होते होते ई जेछै फिर सलाह होते जेतेै फिर आपनके ई हेतए कि अहाँकेँ सलाह ई छै कि फिर जानेके बाद होनेकि सम्भावना ई रहते कि बस हो गेलै